की हाल छै ठीक छियै तब केना आयल गेलै

बोलु की हूँ हूँ

केहन टाइपके लेबै अच्छा बनबेनाइ छै हँ बनलो छै अपना पास लकड़ीमे कोइ दिक्कत नहि छै लकड़ी अहाँ लिअ ने हँ कोइ दिक्कत नहि हेतै लकड़ीमे रेडीमेड अहाँकेँ नहि देब बढ़िआँ चीज देब अहाँ अपनासँ बैठिके बनबाए सकैत छियै कोइ दिक्कत नहि छै मिस्त्रीके अहाँ जेना कहबै कोइ कोइ दिक्कत नहि छै अहाँ फर्स्ट बेर थोड़े एलियै हँ अहाँ तऽ अबितै रहैत छियै ओना कोइ दिक्कत नहि छै अहाँ तऽ लए गेल छियै सामान हँ हँ कोइ दिक्कत नहि छै ओहिमे डिजाइनदारो छै जे लेबै अहाँ सभ मिल जेतै अहाँकेँ कोइ दिक्कत नहि हेतै अहाँ लिअ ने जे लेबै से लिअ ने हँ हँ ओ लग ओ ओ हम लगबाए देब ओना ओ लगलो छै आ कहबै तऽ हम लगाए दै छी नहि नहि नहि लकड़ी शीशो शीशम छै नहि नहि शीशो लगा देब नहि नहि अहाँ ओ छोड़ि दियौ ने अहाँ अहाँकेँ हम शीशो देब आ बढ़िआँ बला नहि नहि हँ शीशो देब अहाँकेँ हम हूँ ठीक ठीक भए जेतै अहाँ लिअ ने भए जेतै अहाँ टेंशन नहि लिअ बिलकुलके अहाँकेँ शिकायत नहि हेतै अहाँ फर्स्ट बेर थोड़े एलियै अहाँ कतेक बेर कतेक बेर लए गेलियै हँ पलङ्ग ओलङ्ग हूँ हूँ हूँ हूँहूँ हूँहूँ हूँ ठीक ठीक ठीके छै हँ हँ भए जेतै कोइ दिक्कत नहि छै अहाँ जखन कहबै अहाँ पहुँचा देब हम पहुँचाके सारा चीज कए देब अहाँकेँ हँ डिजाइन अहाँ जेहन कहबै तेहन हम करबाए देबै डिजाइन जेहन कहबै ठीके छै अहाँ जेहन डिजाइन ठीके छै अहाँ जेहन डिजाइन कहबै तेहन हम बनबा देब ठीक ने कोइ दिक्कत नहि